ہیلو جی میں وعلیکم السّلام میں انمول بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہوں بشرا اچھا اچھا میری دُکان ابوالفضل انکلیو بلال مسجد کے جسٹ سامنے وہاں پہ میرا پارلر ہے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گی تو دہی کی دُکان ہے اُس کے بس آگے ہی ہے چائے کی دُکان ہے اُس کے جسٹ برابر میں جی جی ہاں

اچھا یہ دیکھیے کہ ویسے تو ہم الگ الگ کرتے ہیں جیسے کہ فیشیل کا اپنا الگ چارج ہے اور ہمارا تھریڈنگ کا الگ ہے تو اگر آپ ساتھ میں کروائیں گی تو اُس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور اگر آپ الگ الگ کرواتی ہیں تو اُس میں آپ کا زیادہ پیسا لگے گا جیسے تھریڈنگ کا ہے دو سو روپے ٹھیک ہے اور جبکہ فیشیل کا آپ کو پانچ سو سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتی جائیں گی آپ کا اچھا اور کمپنی کا مطلب ہم فیشیل کریم وغیرہ یوز کریں گے اُس میں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا کروانا چاہیں گی جی بتائیے ہاں اچھا دیکھیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے اچھا والا اگر میں فیشیل آپ بتاؤں تو اُس میں دو ہزار کا پیکیج ہے وہ فیشیل کا اگر آپ وہ کرانا چاہیں تو اُس سے اسکن ڈیمیج نہیں ہوتی ہے آپ کی اسکن بھی اسموتھ رہے گی اور فنیشنگ رہے گی چمک بھی رہے گی کیونکہ یہ جو سَستی والی ہوتی ہے اِس سے اسکن خراب ہو جاتی ہے آپ کو جو بہتر لگے آپ کروا دیں اچھا اچھی ہے تو ہاں تو وہ دو ہزار والا پیکیج ہے آپ وہ کروا لیجیے اُس میں آ گولڈ کا جتنا بھی ہوتا ہے گولڈن فیشیل ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں بیسٹ ہوتا ہے ہاں تو آپ ایسا کیجیے آپ بک کر دیجیے آپ میرا آن لائن پہ ہے تو میں اُس حساب سے آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ آئیں گی تو انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ہاں ہاں آپ آن لائن کر دیجیے گا چلیے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو اوکے